ہمارے علاقے میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا پرندہ کبوتر ہے اور کبوتر ہمیں اچھا بھی لگتا ہے کیونکہ اُن کی جو آواز ہوتی ہے اچھی لگتی ہے اور دیکھ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتے ہیں اور جب ہم اُن کو دانہ دیتے ہیں تو آ کے بیٹھ جاتے ہیں کھانے لگتے ہیں اور اِسی لئے ہم ڈوری بھی باندھ رکھتے ہیں کہ اِس پہ آ کے بیٹھیں اچھا لگتا ہے